ہم اپنے کھیت کے مال مالیاتی پہلوؤں کی منصوبہ بندی بہت ہی سوچ کر کرتے ہیں پھر بھی ہم اپنے خرچ پورے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ اسی میں سے سالانہ آمدنی ہوتی ہے آمدنی میں سے ہم ہم اپنے گھر کے خرچے بھی کرتے ہیں اور اگلی فصل بونے کی تیاری اور ان کا سامان بھی خریدنا پڑتا ہے ہم کچھ بچا نہیں پاتے اس لیے ہمارے اوپر قرض بہت چڑھ جاتا ہے اور کوئی دوسرا کام بھی نہیں کر پاتے